आङो मैया गांसे गस्ला कुर्ति बायदोंमोन बे गस्लाखौ आङो गोलोम बोथोरनि थाखाय गाननायावबो मोजां सुनायावबो मोजां बेनि थाखायनो आङो बे गस्ला कुर्तिखौ मोजां मोनबाय